जेन्ना फोन बीन केन्ना मोडटा तेन्ना आमी मोबायल घेयला तिंगा तेको इच्चाताय कित जालें इश्यू कित आहा आनी कितें टायम लागतोलो सारको कोरपा आनी कंप्यूटर बीन मोडल जाल्यार आमी ते सर्वीस कोरपा घोरा कोडेन आपोयता तेक मागीर इचारता कितकोन हें जालो मैन हें प्रोबल्म कितें इश्यू कित आहा मागीर लॅपटॉपा बीन लागून आमी लॅपटॉप खंय घेयला थंय वचून तेका विचारताय वॉरंटी जावचे पयली डेमेज जाल्या आनी ताक सांगता सांगता न्यू लॅपटॉप दी हो तुक दोर अशें मागीर ना जाल्यार स्क्रीन बीन कितें की पॅड बीन जालें आनी की पॅड की पॅड बीन पिड्ड्यार जालें तेक सांगताय दुसरें घान दी वॉरंटी आहा जाल्यार ती आमक फ्री ऑफ कॉस्ट कोन्न दिताय मोबायला लागून जायते एक एक पाटी स्क्रीन डेमेज जाता तेन्ना जायते पोयश पोटाय आनी मागीर न्यू घायल जाल्यार पासून ती पोरतून डेमेज जाता कंप्यूटरा यू पी यू एस बी कॉर्ड लागना जाल्यार आमक सर्विसिंगा वान इयर सर्विसींग फ्री आसता लॅपटॉप आमी ते हुंयी घेन वोसपाक मेळटा सो आमी पर्सनली वोसोन ते कोणाको घेयलो चोय तेक दिताय तो मागीर सांगता अशें डेमेज जालें चार्जिंग कित्या जायना बॅटरी पिड्ड्यार जाली म्हूण सांगतात जायते फावटी न्यू बॅटरी घालून दितात बॅटरी घालपा जोर वान इयर वॉरंटी आहा जाल्यार फ्री ऑफ कॉस्ट बॅटरी घालून दिताय वान इयर वॉरंटी ना जाल्यार आमक पे कोन ती घालूं पोटा मोबायला पासून तेशें कोरूं पोटा इफ वॉरंटी काबार जालना जाल्यार फ्री ऑफ कॉस्ट आमक सर्विसीस प्रोवायड कोताय